हैल्लो हैल्लो मैम तुस योगा दे मैम बोला दे आहो मैम में थुआढ़ी स्टुडैंट बोला नी आहो आहो मैम में ताहियें कीता कि ऑन लाईन अपलाई करना ते तुसें मतलब कदूं तोड़ी कलास लैनी केह्ड़े केह्ड़े दिन लैनी सब सनाई ओड़ो मैम मैम में शामीं दै टैम च आई सकनी बडलै में आई निं सकनी जल्दी शामीं ठीक ऐ मैम फीस दा केह् चक्कर ऐ ते मैम एह् ते तुआढ़ी गल्लै कन्नै सैह्मत आं पर मिगी एह् सनाओ फीस दा केह् चक्कर ऐ पूरे मतलब में हर म्हीने मैम तोआनू ज्हार ज्हार रपेआ देना ठीक ऐ होर मैम टाईमिंग केह् ही पंज टू छे होर मैम जेह्ड़ा तुस आक्खा ने मैट मूट लेआना एह् सब तुसें देने जां में अपना ठीक ऐ मैम ओके मैम